ہیلو کیا آپ امازون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امازون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیئے تھے جوکہ پانچ ہزار روپئے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیئے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئی کیونکہ یہ بہت بھاری ہیں اور اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کے پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو خرید کر میں نے میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں